हांव एक धाकट्याश्या गांवांत रावतां आनी हे गांवांत एक स्कूल आसा आनी हांव थंयच शिकलां पूण हांव एक शिक्षिका म्हणून आतां आसा हांव एक प्रायवेट इस्कुलान शिकोयतां आनी तांकां शिकयता तें पळोवन म्हाका अशें दिसता की आमच्या गव्हमेंटान मजे शिक्षण जाला थंय जायते वस्तू केन्ना शिकोवंकूच ना हांव हें मडिना की गव्हमेंट आमकां आदार करिना गव्हर्मेंट आमकां आदार करता पूण हांवें जो दोनी मदें डिफरंस पळयला तो असो जावन आसा गव्हर्मेंट स्कुलान चोडशे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जायनात पूण प्रायवेट स्कुलांत जेन्ना आमी वयता आनी पळयता आमकां अशें दिसून येता की तांचो फे फोकस मेन म्हणल्यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीजाचेर आसता फक्त एकाडेमिकाचेर आसना आनी तशेंच न्हय तांचो फोकस ओवरऑल डेवलॉपमेंटाचेर आसता भुरग्यांचेर ओवरऑल डेवलॉपमेंट पूण आमचे गव्हमेंट स्कुलांत हांवें पळयलां की भुरग्यांक सारकें शिक्षणाचें सोंपें करून दिलां चॅलेंजीस ना सो म्हाका खंय ना खंय दिसता की आमी फाटीं उरला गव्हर्मेंट स्कूल फाटीं उरलां फक्त हेंच रिजनाक लागोन की आमच्या शाळेंत एक्टिविटीज कमी आसता आनी आमचें जें शिक्षण आसा ओ द बुक्स आमी यूज करता ते खूब सिंपल आसता सो ते भुरग्यांक केन्ना चॅलेंजीस आसना सो खुबशे भुरगे ते रोखडेच करून घेता आनी तांकां अशें दिसता की सगलें अशेंच सोंपें आसतलें म्हण फुडें कोणे तरी नीट एग्जामीक बी वचपाची तयारी करपाक आहा जाल्या तांकां खूब ट्राय करपाक पडटा तांकां खूब प्रॅक्टीस करपाक पडटा पूण म्हाका दिसना की गव्हमेंट स्कुलांत ते सगळे तयारी जाता म्हणून आमचे गव्हमेंट स्कुलांत भुरग्यांक फुडें असले कम्पेटेटीव एग्जाम्स आसता ते तितूंक पार्ट घेवपाक ट्रेन करिना पूण प्रायवेट स्कुलांत तेंकां बरेंच ट्रेन करता